کاروبار کو اگر بہت محنت سے اور پورے دھیان سے کیا جائے تو کاروبار ایک بہترین تجارت کی شکل اختیار کر لیتا ہے اسی لیے میری نظر میں کوئی بھی کاروبار چھوٹا نہیں ہوتا ہوتا ہے کیونکہ کاروبار انسان کو مضبوط بناتا ہے اور کاروبار سے انسان کو مالی مدد مالی فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ کس کاروبار کو چھوٹے سے بڑا کرنے کی خواہش رکھے اور اس کے لیے دن رات کوشش بھی کرے بات چھوٹے کاروبار کی کریں تو اس میں کافی کاروبار ایسے ہیں جن کو لوگ چھوٹا مانتے ہیں مختلف قسموں کے چھوٹے کاروبار کیے جاتے ہیں جس میں سرمایہ یعنی پونجی کم لگائی جاتی ہے اور جب سرمایہ یہ کم لگتا ہے تو منافع بھی کم ہوتا ہے کم ہی ہوتا ہے اسی طرح کے بہت سارے کاروبار ہیں مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی دکان کھول کر بیٹھے جائیے کسی بھی چیز کی دو چھوٹی دکان چھوٹا کاروبار کہلاتا ہے جیسے چائے کی دکان یا چند کپڑوں کی دکان یا کچھ ہلکا پھلکا کھانے پینے کی دکان اسی طرح پان کی دکان اسی طرح پکوان کی دکان کھولنا بھی چھوٹا کاروبار کہلاتا ہے کہ بسکٹ وغیرہ کی بیکری کی یہ دوکان کھول لیا اس میں اپنا کام شروع کر دیا اسی طرح کے بہت ساری مثالیں ہیں جن کو ہم چھوٹا کاروبار کہہ سکتے ہیں اسی طرح آن لائن تجارات کا کاروبار بھی ایک وقت اس وقت ایک بہترین چھوٹا کاروبار کہا جا سکتا ہے اسی طرح آن لائن ٹیوشن کا کاروبار بھی ایک بہترین چھوٹا کاروبار ہو سکتا ہے اسی طرح کے بہت سارے کاروبار ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اگر محنت کی جائے اور صبر سے کام لیا جائے تو اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ میں نے ابھی تک کوئی کاروبار نہیں کیا ہے اسی لیے مجھے کسی مخصوص کاروبار کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے